जय झूलेलाल भाउ मां यशिका पोपटानी थी ॻाल्हायांव बंग्ला लाइन मां हरीश पोपटानी जी छोकिरी आहियां मां मूंखे तव्हांजे बॉम्बे होटल मां कुझु शयूं घुराइणी हुइयूं जीअं दालि पकवान कढ़ी चांवर कचरियूं पापड़ ऐं आलू भंडा करे छॾिजो पकोड़ा करे छॾिजो सन्ना पकोड़ा मिर्च वारा पकोड़ा ऐं हिकिड़ो किलो माजून करे छॾिजो बाक़ी मुंहिंजो भाउ अचेव थो खणण या त तव्हां होम डिलेवरी करे छॾियो बंग्ला लाइन हिते हीरा चाट वारो बीहंदो अथव सम्झाड़ीअ जे बाहिरि हुन में गलीअ में अंदरि अंदरि वञी करे पोपटानी फैमिलीअ जो बोड लॻियलु हूंदो अथव हुते बाक़ी तव्हां मूंखे फोन करे छॾिजो मां ॿुधाय छॾंदीमाव